हैल्लो भाइया केह् हाल ऐ ठीक ठाक यरा और कुत्थैं कुत्थैं अज्ज अच्छा घर गैं यरा मैं सोचा हा महां मैं वी घर गैं महा छुट्टी ऐ अज्ज महा चलो पार्क च चक्कर लाई आने नेईं चलने कोई नौ बजे हारै ए फिर सवेरै सवेरै लोक बड़े होंदे ना उत्त बड़े लोक आए दे होंदे सैर सपाटा करने तै अस कोई चिरै ज'न्ने इत्थै बड़े सोह्ने उत्त फुहारे फहूरे लग्गे किश कन्नै हां ते और कन्नै कोई नवें नवें फुल्ल न लाए दे उत्त बड़े सोह्ने सोह् ने ओ असैं दिक्खे दे बी हैन मड़ो जेह्के जेह्के फुल्ल न ओह् कोई नवें पैह्ले कोई बाह्रली बाह्रली फुल्ल ते आखदे फुल्ल बी बड़े सोह्ने फुहारे बड़े सोह्ने लग्गी दे कन्नै फुहारे बी आखदे गानै नचदे ओह् फुहारे हां हां ते फ्ही ओ हां ते चलनेआं कोई नौ बजे हारै नी नौ बजे हारै करने आं त्यारी की के अस साढ़ा कच्छ थाह्र पार्क इ'न्ना मतलब दूर दूरे लोक उत्थै दिक्खिये अस माय इत्थै नी जनोआ अजें तकर असैं ते महा अज्ज पै छुट्टी ऐ ते महा चलो भाइये करना फोन ज'न्ने ते दिक्खी ने खरी नेईं और ना और केह् करना कोई कन्नै नखरे करदे तुसें पता ते ऐ ते कन्नै एह् चोरी छप्पै होई औंदे नी आप्पू आप्पू होई औंदे ते आऊं तूं ते नी हैन गेदे भाइया असैं पै इ'य्यै स्याप्पा माय ठीक ऐ हां चोरियै चोरी छप्पे कैं जाना भाएं शरे आम जाओ भाएं रस्तै मिलन असें किश हां ठीक ऐ तां होई औने आं खरी दो नै बजे हारे चलने आं हां कन्नै बड़ा दूर जान असैं पैदल गै जाना असैं ठीक ऐ नी हां ठीक ऐ तां कोई गल्ल खरी खरी खरी